جی ہاں بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ نے ہندوستان میں فیشن کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور زیادہ تر جو لوگ ویڈیوز وغیرہ اور فلم وغیرہ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے کپڑے پہناتے ہیں اور فیشنس میں پہنتے ہیں اور ان فلم سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے لوگ اسی طریقے سے کپڑے بنانا چاہتے ہیں اور پہننا چاہتے ہیں اور میں جس جو فلم پسند ہے وہ جوان ہے جوان کے اندر جو اکٹرس ہے ہیروئن جو ہے اس نے اتنے کپڑے اچھے پہن رکھے ہیں کہ میں اس کو اڈاپ لینا چاہتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ وہ کپڑے پسند آئے اس مووی کے اندر تو میں اس طریقے سے کپڑے اپنے بنانا چاہتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ پسند ہیں وہ بالی ووڈ کا فیشنس وغیرہ اور جوان کے اندر جو مووی کے اندر جو ایکٹر نے پہن رکھے ہیں وہ بہت زیادہ مجھے پسند ہے میں نے اس طریقے سے بہت سارے کپڑے استعمال کرے ہیں اور میں استعمال کرتی رہتی ہوں ہر دن اور مجھے بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور اس کی مووی کے اندر سے اور بہت سارے کیریکٹرس وغیرہ ہیں تو ان لوگوں کے کپڑے اتنے اچھے ہیں کہ لوگوں میں نے اڈاپ کیے ہیں بہت سارے فیشنس کو لیا ہے اور موویوں سے بہت زیادہ چلتا رہتا ہے